ہیلو میں نے نذیر فوڈس كو كال كیا ہے اور میں كہنا چاہتا ہوں میں نے پانچ روٹی كا آڈر دیا تھا مجھے اپنے آڈر كو بڑھوانا ہے مجھے اپنی روٹیاں تندوری روٹی كو پانچ كی جگہ دس منگوانی ہے اور ایک یہ آڈر میرا بڑھا دیجیے اور مجھے میں نے ایک تندوری ران منگائی تھی بكرے كی اس كی ایک ران كی جگہ اس كو دو ران كر دیجیے تندروی ران كو اسپیشل والی اور تین نہاری منگائی تھیں تین نہاریوں كو دو كر دیجیے كم كر دیجیے اس كو دو تین كی جگہ دو نہاری كر دیجیے اور یہ میرا آپ جتنی جلدی ہو سكے اتنا میرے كو پہنچا دیجیے ایكسٹرا بٹر كے ساتھ میں بھیجیے گا ایكسٹرا بٹر كے